मध्य प्रेदश भारत के मध्य भाग में बसा हुआ प्रदेश है यहाँ पर आजीविका कृषि पर निर्भर है तो पशु पर निर्भर है और साथ ही अपने पारम्पारिक व्यवसाय पर निर्भर है यहाँ पर व्यापार उन्हीं चीज़ों का होता है जो यहाँ पर बनती है जैसे कि पुराने व्यवसाय में देखा जाए तो जो बरमुंडे समाज होते हैं वह बाँस की चीज़ें बनाती हैं जिसे झाड़ू हैं और आजकल पारम्पारिक जो रहते हैं जो सजावट की चीज़ें भी इनके द्वारा बनाई जाती है और हाट बाज़ार और हस्त शिल्प मेलों में इसका उद्योग के रूप में इसे वितरित किया जाता है साथ ही अपने आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर पशुओं का पालन किया जाता है जैसे बकरी पालन है पशु पालन में भैंस पालन गाय पालन ऐसा किया जाता है जिससे इसकी गोबर है गोमूत्र है इसका उपयोग करके और इसकी खाद बनाकर इसके विभिन्न आइटम बनाकर इसको सेल किया जाता है साथ ही खेती की जाती है जो पारम्परिक होती है जो सालों सालों से चल रही है मध्य प्रदेश में गेहूँ चना मक्का विप और ज्वार काफ़ी मात्रा में होती है और पूरे भारत में इसे सप्लाई किया जाता है मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पर आजीवेन आजीविका चलाने के साधन भी अलग अलग हैं जैसे पंजाबियों के जो ठठेरे होते हैं वह बर्तन बर्तन बनाते हैं है ना और सोनार हैं यहाँ पर सोनार की सोने की चीज़ें बनाते हैं कुम्हार हैं जो मटके बनाते हैं ईटे बनाते हैं ऐसे विभिन्न संप्रदाएँ हैं जो अपने आजीविका अपन पारम्पारिक व्यवसाय के रूप में स्थापित करके उसे आगे बढ़ा रहे हैं और आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ईट अलग टाइप से बनती है झाड़ुओं के अलग रूप हो गए हैं तो वह मशीनों द्वारा व्यवस्थित बनाकर भी सप्लाई की जा रही है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और काफ़ी विकास हुआ है पुराने पुराने समय को देखते हुए और आज के समय को देखते हुए बहुत विकास हुआ है और इस विकास में म महिलाओं का योगदान भी काफ़ी रहा है बरोबरी से वह काम करती हैं और सहयोग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं